हेलो भैया आप यादव रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं क्या आप के होटल में टेबल बुक होता है क्या हम लोग चार लोग हैं खाने के लिए क्या क्या मिल जाएगा पहले से होता है टेबल बुक क्या क्या बनेगा क्या क्या मिलेगा उसमें खानेका चीज नाम बताइए आप कुछ डिस्काउंट होगा कि नहीं हम लोग आज शाम को आएँगे आपके होटल में चार लोग हैं हाँ खाना का नाम बताइए आप पूरा डिस्काउंट भी पता करके बताइए कितना होगा कितना नहीं फिर हम लोग आ रहे हैं शाम को आपके होटल में खाने ठीक है ठीक है आप पता करके बताइए